हांवें विडयोकॉन फ्रीज ऑनलायन मागयल्लो आनी ऑनलायन मागयना फुडें म्हाका रोकडोच तांचो म्हजो एड्रॅस मागलो तांणी रोकडोच आनी मार्केट रेटीच्याक बरो कितें पांच स हजार डिफरन्सान म्हाका तो फ्रीज मेळ्ळो आनी फ्रीज ताणें होम डिलिवरी दिली इन्स्टॉल करून दिलो आनी अजून पसून त्या फ्रिझाची कांयच कंप्लेन ना आनी ते परत परत पंदरशीन म्हयन्यान फोन करीत रावतात की फ्रीझाक कितें कंप्लेन आसा काय म्हुणून कसलीच कंप्लेन ना सगली कुलींग बी बरें जाता खंयचोच फ्रिझान दवरिल्लो प्रॉडक्ट वायट जावंक ना म्हूण ते हांव कोणाकूय सांगचे दिसता की ऑनलायन फ्रीज ऑर्डर करात इतल्यान मातसो सवाय मेळटा आनी तांची सर्विसूय बरी आसा इतलें हांव सांगूक सोदतां